हाँ

हाँ करवा सकते हैं एक ऐप्लकेशन देना पड़ेगा उ उ टीसी वगैरह तो नहीं लगती है वो आप टी सी लेना चाह रहे हैं न तो आप वो फादर का सब वो दे दीजिए की यहाँ सही में वो सर्टिफिकेट की यहाँ ट्रांसफर हो गया है तो उसके बेसिस पर मिल जाएगा हाँ तो उनकी जितनी फीस होगी वह उतनी जमा करनी पड़ेगी यहाँ उनसे पूछ कर क्लर्क से पूछ के बताना पड़ेगा ये सब फीस वीस का काम तो वही सब देखते हैं नहीं हाँ हाँ कल मिल जाएंगे ठीक है बेटा सब क्लियर कर देना तो हम करवा देंगे क्लर्क क्लर्क के पास जाकर सब बोल देंगे तो करवा देंगे